हैलो तव्हां केरु ता ॻाल्हायो हा मां तां तव्हांजो नंबर मूंखे कंहिंखां मिलियो हुयो तव्हां होलसेलर आहियो मूंखे कुझु पेन ऐं क्रेयॉन्स अ पंचिंग मशीन ड्राइंग फाइल नोटबुक्स इहे सभु कुझु खपे थोरो थोरो त तव्हां त तव्हां घर में मोकिले सघंदा आहियो ऐं उनजो अघि घणो हूंदो हीअ जीअं पेन जा पंजाह पैकेट खपनि या ॾह ॾह नोटबुक खपनि जीअं ड्राइंग फाइल घणे जी आहे ईअं तव्हां सभु ॿुधाइ सघंदा आहियो अच्छा अच्छा केतिरे हुन किलोमीटर ते अच्छा अच्छा त मूंखे क्वालिटी सुठी खपे हुनमें मूंखे हा हा पोइ जेको तव्हांखे सही लॻे मूंखे बसि कॉम्प्रोमाइज़ न करणो आहे क्वालिटीअ में त तव्हांखे जेको सही लॻे तव्हां उहो मोकिले छॾिजो मूंखे पंजाह पेन खपनि ऐं ॾह नोटबुक खपनि ॾह ई ड्राइंग फाइलूं खपनि ऐं हुननि जा कवर बि खपनि तव्हां मु कोई ॻाल्हि न आहे कोई ॻाल्हि न आहे तव्हां कोए कोई ॻाल्हि न आहे हा हा कोई ॻाल्हि न आहे ऐं पंचिंग मशीन बि खपे हिकिड़ी ऐं ड्राइंग फाइलूं बि खपनि तव्हां हीअ मुंहिंजो आ ऑडर पेन हा हा हिकु दर्जन पेन त मां तव्हांखे चओ न तव्हां चओ तव्हां दर्जन जे हिसाब सां त तव्हां अठेतालीह मोकिले छॾिजो त चारि दर्जन

बाक़ी कवर त ॾिसो जेतिरी फाइलूं मोकिलिंदो ओतिरा ई कवर खपनि ऐं प प हा हा ऐं हिकु पंचिंग मशीन ऐं हा हा तांज तव्हांजो ॾाढो शुकरगुज़ार आहियां जय